म्हाका म्हाजोच अभिमान दिसपा सारको एक क्षण म्हणजे हांव फुटबॉल नॅशनल रेफ्री आनी जेन्ना गोंयांत ब्रीक्स टुर्नामेंट जालो ब्रीक्स म्हणजे ज्यो पांच देश एकी कडेन योवन फुटबॉल टुर्नामेंट जालो गोंयांत त्यो म्हणजे ब्राजील रशिया इंडिया चायना आनी सावथ अफ्रीका ह्या टु र्नामेंटाक जेन्ना म्हजें सिलेक्शन जालें ऍज अ मॅच कमिशनर अँड रेफ्रीज इंस्पेकटर म्हणजेच तो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक घडोवन हाडपाक जे हेल्प जाय ग्रांवडाचेर जी मॅच जाता त्या दिसा ती मॅचीचे सगळें पळोवपाचें काम जेन्ना म्हाका दिलें ते म्हजे लायफान सगल्यान व्हड गजाल अशी म्हाका दिसता कित्याक नॅशनल रेफ्री जावन इंटरनॅशनल टुर्नामेंट करप ही व्हडली गजाल आनी त्या खातीर म्हाका स्कुलांतल्यानुय स्पेशल लीव दिवन त्या टुर्नामेंटाक धाडलो आनी हो टुर्नामेंट गोंयांत बांबोळी ह्या ग्रांवडार जाल्लो त्या टुर्नामेंटाक जेन्ना हायें ऑफिशीएट केलें आनी फायनल केली त्या दिसा म्हाका एक अभिमानाची गजाल अशी दिसली